हेलो हेलो औ हँ हँ अहाँसँ हमरा एक क्विन्टल कोबी लेनाइ अइ हँ इएह ने मने घाटा हैत कि नफा होइए ई सबमे ओ हम हमरा एक क्विन्टल लेनाइ छै हँ सड़बो करैए

कोना दै छिए

किएक नहि सस्ता करबै तभिए ने नफा होइए कि घाटा लागैए कोन कोन सब्जीसब उपजाबै छिए ओहिमे खाद कोन कोन दै छिए

हम दुइ क्विन्टल लेब सस्ता करबै तबे ने भाव कम करबै तबे ने लेबाके अइ तेँ कहलहुँ लेकिन कोबी अहाँके बड़ सुन्दर अइ भाव कम करबै तबे ने भट्टो लागैए भट्टो लागैए नफो होइए लेकिन चरचो खूब हैत ने चरचोसब रङ्ग खाद दै छिए ने ठीक छै तऽ

ठीक छै रखू ठीक छै राखै छी